ہاں ہیلو مچھلی والے ہیں آپ مچھلی والے ہیں ارے بھائی کون کون مچھی مچھلی سب ہے اچھا مچھلی کون کون سب ہے بتائیے گا نا ہاں تازہ اچھا مچھلی جو ہوگا اس کا یہ بتائیے گا ہاں کون سے ہاں ہاں بولیے ہاں سنیے نا سنیے نا کون جلع میں ہے کا مچھلی اچھا ملا ہے اچھا ای کیا ریٹ چل رہا مچھلی کا ریہو کا کیا چل رہا ہے کبئی کا کیا چل رہا ہے سنھگی کا کیا چل رہا ہے ہاں کبئی ہاں دیسی سنگھی دیسی سنگھی یا دیسی سنگھنی سنگھنی اور کوئی مچھلی اچھا والا ہے مچھلی اور برھیاں ہو ہاں بامی بھی ملتا ہے ان سب کا ریٹ کیا پر جائے گا ہاں تو ابھی ریہو کا کیا ریٹ رہا ہے اچھا سنیے نا ارے ریٹ ریٹ ٹھیک کم کییجیے گا تو مان لیا کہ ادھکتر مچھلی لے لیں گے آئیں کبئی آ کبئی کا کیا ریٹ بتایا سنیے نا کبئی کا کیا ریٹ بتائے ارے بابا بہت مہنگا ہے تھورا سا کم کر دیجیے نا کم کے دیکھیے کم کیجیے گا تب ایک کیلو لے لیں گے ارے بریسیے تو آپ ہائے پھائے بول رہے ہیں آں کے کے بجے تک آپ کا دکان کھلا ڑہتا ہے ارے دکان آپ کو کے بجے تک کھلا رہتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے مان لیں کہ چھ بجے تک آپ کھلا رکھیے گا تو ہم مان لیا کہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم آ رہے ہیں دو ارھائی گھنٹہ لگے گا ہاں ٹھیک ہے